भारत हिकु वॾो देश आहे हिन में ॿिए ॿिए जातियूं ऐं ॿिए ॿिए धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि वॾनि वॾनि शहरनि में दवाख़ाना आहिनि पर नंढनि गांमणनि में सरकारी दवाख़ाना घटि आहिनि तंहिंखां सिवाइ दवाख़ाननि में आवशयक सहुलियतूं ऐं मशीनूं सुठा ऐं सवला डाक्टर डाक्टरयाणियूं घटि आहिनि वरी पैसा जो फंड बि दवाख़ाननि में घटि वधु थींदो रहंदो आहे